थाणे ज़िले में सरकार जामु कुझु थी करे उन थाणे ज़िले में रहणु वारे माण्हुनि जे लाइ ऐं जेके ॿार ऐं जेकी छोकिरियूं आहिनि उन में लाइ जीअं की ॿार पढ़ाई कनि उन जे लाइ हिकु स्कीम आहे जेके सरकार हलाईंदी आहे उन जो नालो आहे मिडे मील उन स्कीम में ॿारनि खे स्कूल वञण जे लाइ उत्साही कयो वेंदो आहे जीअं की अगरि स्कूल में वेंदा त उन्हनि खे स्कूल जे विच में रोटी ॾेई वेंदी जीअं हू खाई खाइनि ऐं पढ़ाई में मनु लॻाइनि ऐं इन खां पोइ सरकार ॿियो बि हलाईंदी आहे जंहिंजो नालो आहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन में सरकार बेटी ऐं माउ पीउ खे उत्साहित कंदा आहिनि की पंहिंजी धीअरुनि खे पढ़ायो ऐं उन्हनि खे बचायो ऐं जेकी छोकिरियूं आहिनि उन जे लाइ घटि पैसनि में पढ़ाई जो बंदोबस्तु कंदा आहिनि ऐं अहिड़ी जामु ॿि बि ॻाल्हियूं सरकार कंदी रहंदी आहे जीअं देश जा ॿार ऐं छोकिरियूं पढ़नि ऐं अॻियां वधनि